एक्सुलि फुजानि समाव फालिनाय हारिमायारि हुदाफोर बेफोर गैया नाथाय आं फरायसालि एबा कलेजाव फरायनाय समाव जेब्ला सरासति फुजा जायो बेयाव आं आं माखासे खामानिफोरखौ लिद लानाय जादोंमोन जेराव मेनेजमेन्ट मेनेसमेन्टनि बागै आं गोबां दाइथ' लानाय जादोंमोन जायखौ जोंनो बे फुजानि थाखाय नांगौ बे फुजायाव जोंहा ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय होयो बेफोरनि बेफोरखौबो आं गावनो लानाय जादोंमोन बेयाव नांनाय माखासे जेरै जोंहा सरासतिफोर फुजा जायोब्लाथाय गेट साजायो बिदिनो थांलाय फैलाय लामायाव साजायो बेफोरनि दाइथ'खौबो आं लानाय जादोंमोन मन्दिर बानायो मन्दिर बानायनायाव औवा नांगौ जायो बेफोरनि दाइथ'खौबो लानाय जादोंमोन आरो गोबां फुजा होनो थाखाय बेयाव धुब देस्लाइ बुद नारेंकल खुसेर नारें कमला बिदिनो गोबां नांगौ जानाय फुजानि मालफोरखौबो आंनो दाइथ' लानाय जादोंमोन बेजों लोगोसे आरो सरासतिआव जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि बिदि नांनाय जि संग्रा खावग्रा बेफोरखौबो आं हारसिंनो दाइथ' लानाय जादोंमोन बिदिहाय हारिमुवारि हुदाफोर आंनाव गैया खिन्थु आं जोबोद मोजां मोनो मेनेज खालामनाय एबा मेनेजमेन्ट खालामनाय बेफोरो आइदायाव आं जोबोद मोजां मोनो जायखौ आं मावनानै गोजोन्नाय मोनो आंनि थाखाय गोराब्लाबो एबा गुबुननि थाखाय गोराब्लाबो बेखौ मावनानै आं गोजोन्नाय मोनो जेराव बबेबा मोनसे बेस्थआव थायोब्ला मानसिया माबा मोनसे सोलोंथाइबो लानो हायो थिग बेबायदिनो आं बेफोरबायदि फुजाफोरनिफ्रायबो मोनसे राफोद एबा गावखौनो सांग्रांथियाव लाबोनो हादों जेरै मायोबा मोनसे मावोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला गुबुनफोरजों बुंजानाय एबा माबा मोनसे मावनो थांनायाव हारसिङै मावोब्ला माबायदि सौथुयो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि थाखाइ माखासे गियान मोन्दों जेराव मोनफ्रोमबो खामानिखौनो हारसिङैबो मावजोबनो हाया आरो मोनफ्रोमबो खामानियावनो लोगोनिबो गोनांथि गैजोबा माबेबा खामानिखौ लोगोफोरजों मावनांगौ आरो माबेबा खामानिखौ हारसिङै मावनांगौ बेफोरखौ आं मेनेजमेन्ट खालामनायनि खालामनायनि उनाव गियानखौ मोन्नो हादों जेराव माखासे खामानियाव आं गिबि समाव सौथु हैदोंमोन बबेबा खामानियाव आं नांथा हैदोंमोन बबेबा समाव गाबनांगौबो जाहैदों बबेबा समाव गाबनानैबो मा जानो बेफोरबायदि जानानै सोरजोंबा रायजानांदों सोरजोंबा बुंजानांदों बेफोरनि गेजेरजोंबाबो आं माखासे बे जोंनि कलेजाव जानाय सरासति फुजाखौ बारहोहरदोंमोन बेफोरबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावसो आं गोबां माखासे गियानखौ बुथुमना लानो हादों जेराव माखौ मावोब्ला जों एबा बबे लामाजों थाङोब्ला जों मोनो मोजां खामानिखौ एबा खामानिखौ माबायदि मावोब्ला जों खामानिया जाफुंहैयो बेफोरबायदि आयदियाखौ आं मोन्दों